اپنے اسکول کے دنوں کے دوران مجھے ایک پینٹنگ پروجکٹ اچھی طرح سے یاد ہے جہاں ہمیں فطرت میں اپنی پسندیدہ جگہ کی عکاسی کرنے کا کام سونپا گیا تھا میں نے جھیل کے کنارے پرسکون منظر کا انتخاب کیا جب میں نے پرسکون پانیوں اور آس پاس کے درختوں کو پینٹ کیا تو میں نے خود کو اس عمل میں غرق پایا آسمان کے انعکاس کو پکڑنے کے لیے رنگوں کو ملاتے ہوئے منظر میں جان آتے ہی مجھے کامیابی کا احساس ہوا اس تجربہ نے مجھے فن کے ذریعہ اپنے جذبات کے اظہار کی خوشی اور فنکار اور ناظرین دونوں کو ایک مختلف دنیا میں لے جانے کی تخلیقی صلاحیتوں کا درس دیا